हलो जी हाँ भईया सर मुझे अर्जेंट कॉलेज जाना था जी आज सो आज मुझे मेरा कॉलेज में एक अग्जाम फॉम वगैरह हैं तो वो डालने के लिए जाना हैं हाँ तो इसलिए मुझे एक एक अर्जेंट कैब की जरुरत है जी भैया अगर हो सके तो आप एक अच्छी सी कैब की अगर आपको जानकारी हों तो मेरे लिए एक कैब बुक कर देना हाँ थोड़ी अच्छी अच्छे रेटिंग की कैब चाहिए थी मुझे जी मुझे एक अच्छी कैब की ज़रूरत हो सके तो एक अच्छी कैब की व्यवस्था कर दीजिए जी नहीं भैया मुझे आज थोड़ा सा अर्जेंट है इसलिए मुझे एग्जाम फॉम डालने आज ही डा जाना पड़ेगा जी और रास्ते में भी मेरे को थोड़े से डाकुमेंट्स वगैरह हैं तो उनको भी फोटोकॉपी वगैरह करवाना हैं जी और थोड़े से पैसे वगैरह भी लेने हैं तो वो रास्ते में रुकना पड़ेगा मेरे को एक दो बार तो आप मेरे को एक थोड़ी सी अच्छी रेटिंग की जिसमें पॉजिटिव वेब भी आती हो और थोड़े कम पैसे में अगर हो जाए एक अच्छी रेटिंग की आंट हो गया अब कैब वगैरह हाँ तो आप मेरे लिए बुक कर देना और मेरे को तो जितने जल्दी हो सके जी जी थोड़ी जल्दी से जल्दी चाहिए मुझे एक कैप कैब हाँ थोड़ा सा अर्जेंट है मेरे को आज ही चाहिए और थोड़ा सा दूर तक जाना पड़ेगा जी जी भैया मेरे पास न रिस्क नहीं ले सकती ना मैं आज ही करना है थोड़ी एक दो घंटे के अन्दर हो जाए तो कर देना जी कितनी देर में हो जाएगी भैया हाँ आइंदा हो सके तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हाँ मतलब बारह एक बजे पहले ही पहुँचाना है मेरे को जी और रास्ते में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो अच्छी सी अच्छी रेटिंग चाहिए बहुत ज़्यादा दूर है तो चार पाँच घंटे तो लग जाएँगे अच्छी रेटिंग की जितनी ज़्यादा अच्छी हो सके जी